हा मां सिंधी खाधनि खां सवाए ॿिया बि केतिरा ई खाधा घर में ठाहींदी आहियां जीअं त साउथ जी इडली ढोसा मेदू वड़ा गुजरात जा ढोकला थेपला ऐं पंजाब जा छोला भटूरा सम्बोसा महाराष्ट्र जा पोहा बसरु वारा पकौड़ा पूरनि पोली वग़ैरह वग़ैरह ऐं ॿिया केतिराई ॾिशिश ॿुधियूं बि आहिनि ऐं खा ठाहियूं बि आहिनि ऐं इहे पर मूंखे इडली वधीक सुठी लॻंदी आहे छो त मुंहिंजे घर में सभिनी खे उहा पसंदि आहे ऐं छो त इडली चांवरनि ऐं दालि मां ठहिंदी आहे जंहिं मां प्रोटींस मिलनि था ऐं हुन में गिहु ऐं मसाला घटि इस्तेमालु थियनि था इडली काफ़ी नरम सिहत लाइ सुठी आहे इहा हर कंहिंखे जीअं त ॿारनि ॿुढनि जवाननि खे पसंदि अचे थी